नोंथांनि मोजां मोनसिननाय सानस्रिनायनि जायगाया मा लैथो गाथोन सानस्रिग्रा फुख्रि बिलो आरो मानो नोंना नोंथांनि ओनसोलाव नोंथाङा थांग्रा दैमा दैसाफोर दं नामा अ दं जोंनाव जेरै आंनि मोजां मोन्नाय सानस्रिनाय दैसानि मुङा जाबाय लङा बा बिजों लोगोसे खाथियावनो आरो दंबावो जेरै लस्का दैमा बा आरो गङिया दैमा बेफोरबायदि जायगायाव आङो उन्दैनिफ्रायनो बेरायबोनाय दुगैनाय बा आं उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाजों थांनाय दुगैनाय होसोजानाय आं सानस्रिनाय आं बहुद खालायबोदों आंनि मोजां मोननाय खिन्थु फेभाइरट जायगा हिसाबै गामिनि गामि जोंनि गामिजोंनो बोहैलांनाय दैसानि मुं लङा बेयावनो आङो बहुद लोगोजों बा आंनि बिदा बा फंबायफोरजों आङो गेलेनाय सानस्रिनाय आं हुदा खालायबोदों बा आंल' नङा बहुद रोखोमनि गामिनि जोंनि लोगो बिदा फंबाय बहुद मानसियानो बिदिनो दुगैबोनाय बेयावनो दुगैनाय खाथि खाला फुख्रि बा सानस्रिनाय हुदाया आंनाव दंमोन दुगैनाय हुदा आंनाव दङ उन्दैनिफ्राय दासिमबो आङो नै दा देरजासिमाव आङो दुगैबोनाय बा सानस्रिनाय हुदाया दासिमबो आंनाव सोलिबाय थायो जायगायावल' नङा आं दा बहुद जायगा जेरै सरलपारा दैसा दं बेयाव थाङो आं बाव दुगैहैयो सानस्रियो बहुद रोखोमनि मानसि बहुद जायगानि मानसिफ्रा बाव थाङो दुगैयो फैयो आंनि सानस्रिनाय हुदा बा मोजां मोननाय हुदा बेफोरनो आरो दासिमाव बा नै आङो गङिया दैसायाव सानस्रिनाय बहुद लोगोफोर लानानै थाङो दुगैयो बा आंनि गामिजों बोहैलांनाय जेरखम दैसा लङा बेयाव आङो दुगैनाय हुदाया दासिमबो सोलिबाय थायो बा सानस्रिनाय बेनो आरो